पिक्चर त घणण सालनि खां वठी ठहन पिया था पहिरों कॉमेडी फिल्मू ऐं रोमेंटिक फिल्मू वधीक हलंदियूं हुइयूं हीअंर सभु फाइटिंग अने टेक्नोलॉजी जे आधार ते पिक्चर ठहण था फिल्म ठहण थियूं अने मूंखे त कॉमेडी वधीक वणंदो आहे पहिरां अमिताभ बच्चन जा सनी देओल जा पिक्चर उनमें कुझु सम्झण जहिड़ो हूंदो हो कुझु सिखण जहिड़ो हूंदो हो हाणे जा जेके गीत बि अचनि था मूंखे त नईं फिल्मयुनि में ए आर रहमान जा गीत बि ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि इनजो आवाज बि सुठो आहे अने